مجھے فوٹو گرافی بہت پسند ہے میرا ایک انسٹا پہ فیس بک پر ایک پیج بھی ہے جس میں صرف نیچورلس این اینیملس یعنی جیسے جم کاربٹ ہے نیچورل جگہ ہے الگ الگ ڈفرنٹ جگہ کی تصویر لے کر اپلوڈ کرتی ہوں مجھے مطلب بہت خوبصورت پکس آتی ہیں مطلب لوگوں سے الگ ہی ہوتی جو میں تصویریں لیتی ہوں میرا جو تصویریں لے لینے کا جو وہ ہے نا بہت اچھے سے تصویر لیتی ہوں ایک اینیملسز جیسے ٹائگر ہے اُس کی اسنیپ بنا مطلب اسنیپ بنا لینا پھر اُس میں ایڈٹ کرنا سلو موشن کرنا پھر اُسے میں انسٹا کے پیج پر اپلوڈ کر دیتی ہوں بہت پسند ہے آئی لائک اٹ تصویر لینا مجھے بہت پسند ہے اور لینی بھی چاہیے الگ الگ ڈفرنٹ جگہ جا کر نالج بھی ہوتی ہے انفارمیشن بھی ملتی ہے ہر جگہ کی نالج بھی ملتی ہے کہ تصویر لینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں غور سے دیکھنا پتہ چلتا ہے ایک ہے جس سے بارش پڑتی ہے ہلکی ہلکی بارش پڑتی اُس کی مجھے تصویر لینا نیچے سے ایک دم بہت پسند ہے بہت زیادہ